मेरा स्हेई प्रोडक्ट ऐ चप्पल जेहले में चप्पल लैने गी गेई ते उत्थै बडी सारियें चप्पल रक्खी दियां हा मी दस्सने आस्तै ते इक कोने बिच इक चप्पल पेदी ही ते ओह् चप्पल बडी शैल ही लिशका दी ही इ'यां दिक्खने च उसी बडी शैल लग्गा दी ही में जाना बी ब्याह हा ते लिश्क बिस्क ते चलदी गै ऐ ते में ब्याह गेई में अगले दिन त्यार होई उत्थै दिक्खेआ चप्पलां बडी शैल लगा दियां में अगले दिन त्यार होई ते में सोचेआ कि हून चलनी हां ब्याह चप्पल बगैरा सारा किश लेई लेता ते में चप्पल पाइयै चली पेई ब्याह ते अग्गें गेई में ते उतरी में गेई अंदर ते उत्थै में गेई अग्गें दिक्खेआ मेरी चप्पल गै त्रुटी गेदी ऐ ते फ्ही में सोचेआ चप्पल गै त्रुट्टी दे ऐ हून के करां मेरी ते बेजती होई जानी अगर में ब्याह एह् पाइयै गेई ते अग्गें फ्ही में सोचेआ हून केह् करां मी टैंशन होई गेई कि'यां जाह्ङ ब्याह फिर में सोचेआ कि हून में नेही चप्पल नेईं लैनी एह् मेरा एक्सपिरियंस ऐ सैकन हैंड प्रॉडक्ट दा